सलाम वालेकुम जी मैं मोहम्मद अफरीदी बात कर रहा हूँ साहब बाईस तारीख को ये बकरा ईद है हमारे यहाँ पे तो चावल के बारे में आपसे बात करनी थी बासमती चावल होंगे आपके पास बाईस बाईस तारीख को चाहिए बाईस तारीख को सुबह आठ बजे डिलिवरी चाहिए दस किलो तो बासमती

और खीर भी बनेगी तो तिनकी चावल भी भिजवा देना आप दस किलो इसलिए तो आपको फ़ोन किया ना दस दिन पहले अरेंज करवा दो त्योहार है तो अरे भैया पुराने ग्राहक हैं आपके अब आप से उम्मीद करेंगे आपका माल भी हमने पहले से ले रखा है चावल इतने बढ़िया अच्छे हैं आपके इसलिए सीधा आप ही को फ़ोन किया अब आपको कराना तो पड़ेगा देखो ग्राहक की थोड़ी छोड़ोगे आप अपनी हाँ हाँ जितने हो सकें उतने तो भिजवा दो और किनकी चावल किनकी चावल भी भिजवाने है दस किलो नहीं नहीं दस किलो ही चाहिए वो तो त्यौहार है बिरयानी बनेगी तो दस किलो ही चाहिए बासमती चावल तो दूसरा बासमती कौन देगा आपका तो इतना बढ़िया बासमती चावल है और किसी पे हमें विश्वास भी नहीं है मैं आपको दस दिन का टाइम दे रहा हूँ अभी तो मैं आठ किलो उठा लेता हूँ बासमती चावल है ना और दस दिन का टाइम है दो किलो आप और अरेंज करवा देना अरे अरे भैया वही बात है ना पहली बार अगर करेंगे कही ये ना हो की त्यौहार भाभी जी मेरा ही मना दे फिर अब उन्होंने बासमती बोला है तो मुझे बासमती लेके जाना पड़ेगा अब आप समझते हो भाभी जी वाला मामला है तो इसलिए दस किलो बासमती तो मतलब दस किलो बासमती है भाभी जी मानेंगी नहीं देखो और आठ किलो में तो बिल्कुल नहीं मानेंगी तो आप तो अभी आठ किलो में ले जाता हूँ बासमती चावल और बाकी दो किलो बासमती चावल आप और अरेंज करवा देना ठीक है भैया तो आठ किलो तो बासमती है ना पक्का

हाँ हाँ ठीक ठीक ओके धन्यवाद